नमस्ते मैडम हाँ मैडम आपने यहाँ जॉब के लिए डाला था विज्ञापन में मैंने देखा था आज तो उसके लिए मैं आई थी जी मैडम

मैम मैंने पहले दो चार जगह कंपनियों में काम करा है मैं हाँ जो अभी पिछली अभी कंपनी में काम कर रही थी वहाँ मैंने अभी एक वर्ष तक काम करा है मेरा नाम मैम भारती जी मैम जी मैम ये मेरा रिज्यूम है यह देख लीजिये मैं पिछले तीन वर्ष से काम कर रही हूँ और जी मैम मैम मैं सोशल सर्विस करती थी सामाजिक कार्य सामाजिक कार्य में जैसे बच्चों की जो शिक्षा है उसपे भी मैंने काम करा है और महिलाओं के लिए भी काम करा है कृषि महिलाओं के जैसे जो हिंसा होती है या कोई अगर घर परिवार से जैसे परेशान है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उनके लिए उसके उस पर काम करा है और बच जी मैम और बच्चों के महिलाओं के लिए मैम मैंने जैसे जैसे अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है कुछ करना चाह रही है तो उनको क्या क्या हम सिखा सकते हैं तो उसकी हम उनको ट्रेनिंग देते थे जिसकी में उनकी इच्छा है और बच्चों के जैसे स्वास्थ का जो टीका लगता है तो स्वास्थय के ऊपर भी अपने ऐसे ऐसे बच्चों के ऊपर काम करा है जी मैडम जैसे जो कच्ची बस्ती में जैसे जो बच्चे होते हैं न जो ज़्यादा गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं तो हमारा ख़ुद का एक छोटा विद्यालय था जिसमें हम उन कच्ची बस्ती के छोटे बच्चों को लेकर आते थे वहाँ पढ़ाते थे उनका भोजन भी वहीं करवाते थे जी मैडम महिलाओं को मैम जैसे ब्यूटी की या खाने कि इस तरह की जो भी महिलाएँ जो कार्य में जिसमें उनकी इच्छा है वैसा हम उनसे कार्य करवाते थे मैंने पूरा सामाजिक कार्य मैंने करवाया है जैसे जो भी सामाजिक हित के लिए जो कार्य होते हैं वह मैंने करे है मैडम मुझे वहाँ पर पंद्रह हज़ार रुपए मिलते थे

मैडम मैं बारहवी पास हूँ जी मैडम जी मैडम जी मैम मुझे अनुभव पूरे तीन वर्ष का है और मैंने करा हुआ है सामाजिक में भी करा है मैंने और अभी मैंने वहाँ से अभी जस्ट छोड़ा है तो अभी मैं कुछ और दूसरी जगह कुछ कार्य करना चाहती हूँ कुछ अलग करना चाह रही हूँ तो आपके यहाँ क्या काम रहेगा मैम मेरा मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर

तो इसकी मैडम आप कुछ मतलब फीस वगैरह कुछ लेते हो आप या फिर ख़ुद से आप पढ़ाते हो अच्छा ठीक है ठीक है मैडम ठीक है मैडम धन्यवाद